आंनि मोजां मोनथिनाय खारनायनि लामाया जाबाय देहा फाहामसालिनि मावथि जानाय बे लामाखौ आं हारसिंनो सायख'दों मानोना देहा फाहामसालियाव हेफाजाब होनायाव सुबुंफोरखौ हेफाजाब आरो सिबिनाय होनो लामाखौ आं गावनि थाखाय सायख'दों